हा अॼु जी जेकी आजिविका आहे उहा सभु बिजली ते ई निर्भर आहे जीअं त बि पाण कयूं त जेको बि कमु बिजली सवाइ त थिए कान थो कहिड़ो बि पाण बिज़नस कयूं था भई उन लाइ मोबाइल आहे लैपटॉप आहे की भई कुझु बि पाणखे टीवी खपे टीवी वीडियो कैमेरा खपनि था उन्हनि सभिनी लाइ बिजली त ज़रूरी आहे ऐं बिजलीअ जेकी कटौती हूंदी आहे त पंहिंजा छा सभु कमु ठप थी वेंदा आहियूं बि पाण लैप्टॉप चार्ज कान कयो त पाण साम्हूं वारनि कस्टंबर में खे भई भई मोबाइल में चार्ज कान्हे कयो की लैप्टॉप में चार्ज कान थियो त भई लाइट हली वई आहे बिजली हली वई आहे त पोइ पाण साम्हूं वारनि सां कनैक्ट नथा करे सघूं त जेको बि पंहिंजो कम जो जेको टाइमटेबल आहे उहो सभु अस्त व्यस्त थी वेंदो आहे भई अॼु पाण पंहिंजे लॻनि खे इहो सभिनी करणु वारा आहियूं भई ऐं तव्हांखे फ़ोटा मोकिलींदोसि तव्हांखे इहो ऑनलाइन ॾेखारींदोसि त उहो सभु पंहिंजो शिड्यूल सभु चेंज थी वेंदो आहे ऐं भई हाणे जेका इनवेटर प आहिनि पर इनवेटर में भई आहिनि किथे किथे आहिनि पर इनवेटरनि सां छा थींदो आहे भई जीअं लिफ्ट कान हली सघंदी आहे कहिड़े में भई कहिड़े में भई एसी वर्क कान कंदी आहे भई इनवेटर चालू आहे त भई घर में एसी कान थींदी आहे भई हिकिड़े रुम में ई वियो भई भई इलाही देरि लाइ लाइट वञण वारी हूंदी आहे त पाण छा कंदा आहियूं भई हिकु हंधु ई सभु कमु करण लाइ पाण हिकु हंधु ई बिजली जो यूज़ कंदा आहियूं बाक़ी हाणे त सभु इलेक्ट्रिक जेका इहा हूंदा आहिनि उहो हुन सां चालू थींदा आहिनि सेलनि सां त केॾीमहिल बिजली वञे थी भई इअ पंदरहां वीह मिंट जो कापा ई भई अची वियो आहे न्यूज़ में भई पंदरहां वीह मिंट में काप त पाण नंढा नंढा जेका सेलनि सां नीरे बल्ब बल्ब निकिता आहिनि भई लाल्टेन निकिता आहिनि त पाण उन जो बि पाण इस्तेमालु कंदा आहियूं